سب سے پہلے تو پانی پینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے ویسے بھی پانی کی تو سب سے زیادہ ضروت ہے زندگی میں کھانا بنانے کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے جتنے گھر میں لوگ ہوتے ہیں اسی حساب سے پانی چاہیے ہوتا ہے ویسے ہی کھانا بنتا ہے تو زیادہ پانی خرچ ہوتا ہے نہانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے کپڑے بھی دھوئے جاتے ہیں برتن بھی دھوتے ہیں جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو زیادہ برتن ہوتے ہیں تو زیادہ پانی لگتا ہے گھر کی صفائی کرو تو اس میں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ہم مسلمان ہیں تو وضو کرنے کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے درختوں میں ڈالنے کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے جس گھر میں جانور ہوتے ہیں انھیں تو پانی کی بہت آوشکتا ہوتی ہے پانی تو سب کے لیے ضروری ہے بہت ضروری ہے پانی